हैलो नमस्ते भैन जी केह् हाल ऐ आहो ठीक ऐ भी दकान बी खो'ल्लै दे आर्डर कीते दे चौबी घैंटे धोड़ी रीलिफ आई गेआ ते ते असें बनाइयै बी रक्खे दे होंदे न ते जेल्लै आर्डर आंदा ते ओल्लै बी बनान्ने आं कन्नै साढ़े केक जेह्ड़े न ओह् एग फ्री होंदे न अंडा बिलकुल निं यूज़ करदे ओह्दे च अस ते चलो असें ताज़ा बनाई दिन्ने आं तुसेंगी तुस साढ़ी दकान ते आओ ते दिक्खियै नेईं आनलाइन आर्डर बी मिली जंदा ठीक ऐ ते डिलीवरी बी आनलाइन करी देगे तुसेंगी ठीक ऐ ठीक हां पूरा तुसेंई अड्रैस सैंड करना हा ठीक ऐ